हमरा सभके हॉस्पिटलमे बिछौना सब जे रहैया से सही नहि रहैया गन्दा फन्दा बहुत रहै छै ओ साफ सफाई नहि रहै छै डॉक्टर सब जे छे सेहोसभ लय छै एक्शन लेकिन ओतेक जल्दी नहि सुस्ताएल मुस्ताएल रहल लैलक अथि एक्शन ओतेक जल्दी नहि लै छै आ ऑक्सिजन सभ जे छै से रहै छै उपलब्ध जब बहुत बेसी इमर्जेन्सी भय जाइ छै से देलक आ पैसा तैसा तऽ नहि लै छै कोनो खास बेसी उचिते रहे छै जे उचित होना चाही सएह लै छै ओहोमे पेशेन्ट के देखकऽ अगर बेसी मजबूर रहै छै तऽ बहुत कम्मे लेलक नहि छै कोनो आदमी मजबूर तऽ ओकरा सऽ जे लै कऽ छै से लेलक आबऽ जे लैत हेतै चोरानुका कऽ तकर तऽ नहि छै कोनो गप्प लेकिन सहिये छै ओहि सबके लियऽ नहि कोनो खास दिक्कत छै लेकिन डॉक्टरे सब जे छै से जल्दी एक्शन नहि ने लै लय तैयार रहै छै सुस्ताएल मुस्ताएल अपन रहल कखनौ देखतै नहि देखतै ओहिमे तऽ पेशेंटके हालत खराब भऽ जाइ छै अगर केओ मरय बला छै जल्दी सऽ ऑक्सिजन ओकरा नहि मिललै तखन तऽ ओ मरिये ने जेतै अऽ जल्दी ऑक्सिजन दय ले तैयार नहि रहै छै ऑक्सिजन सब उपलब्ध रहै छै बेड सही नहि रहै छै बेड बहुत गन्दा रहै छै बेड रहै छै बिछावन चादर गन्दा रहै छै बहुत ओहि परके आओर ओहिना कयऽ कऽ के समय बीते छै सबके हमरो सबके समय ओहिना बीतैया डॉक्टर सब कोनो एक्शने नहि लैया आओर ऑक्सिजन सब तऽ सबकिछु रहिते छै